मां मानसिक स्वास्थ्य जी समस्या जे बारे में ॼाणींदी आहियां इलाही माण्हुनि खे मानसिक जी बीमारी थींदी आहे जंहिंजो मग़ज़ु कमु न कंदो आहे अहिड़ा सरकार जा दवाख़ाना आहिनि सरकारी दवाख़ाना आहिनि जिते मानसिक स्वास्थ्य ऐं समस्याउनि खे निपटण में मदद कई वेंदी आहे ऐं उन्हनि खे दवा ॾेई वेंदी आहे उन्हनि खे उते स्वास्थ्य लाइ मदद कई वेंदी आहे हा इलाही माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके समस्या अहिड़ी समस्या खे लिकाइण जी कोशिशि कंदा आहिनि जीअं की ॿाहिरि नालो ख़राबु उन्हनि जो न थिए इलाही माण्हू सीरी लिकाईंदा आहिनि ॻाल्हि खे जीअं की उन्हनि जो मूंखे माण्हू उन्हनि खे चवनि न की हिन खे मग़ज़ जी बीमारी आहे इलाही माण्हू अहिड़ी ॻाल्हि लिकाइण जी कोशिशि कंदा आहिनि लिकी लिकी हुन जी दवा कंदा आहिनि सरकार अहिड़ा केंद्र बि खोलिया अथईं जिते असां सरकारी दवाख़ाने में वञी मानसिक जे स्वास्थ्य ऐं समस्या जे बारे में इलाजु करे सघूं था अहिड़ा खोलियल आहिनि जंहिंमें असां मानसिक जी समस्याउनि जी बीमारियुनि जो इलाजु करे सघूं था